भारतनि फेसननि सोमोन्दै होननानै आं सानो जे गोदो मामोन आरो दा मा जालांखो माने गोदोनि समजों आरो दानि समजोंथ' गोबां फाराग नुनो मोनदों दा जोंनि उन्दै समनिखौनो बुंनो थाङोब्ला जोङो जोङो जोंनि मोननाय खिनियाव दख'नाखौ जानजियाव गानोमोन आरो जों नुनायाव जोंनि बिमा बिफाफोरा आबै आबौमोनहा आइ आफामोनहा माने दख'ना गानोमोन आरो खिन्थु ब्लावसफोर गैयामोन आरो लांथिया लांथिया थायोमोन आरो आ आबौ मोनहाबो गस्लाबो गाना माबो गाना गामसा बोराय बोराय गाननानै थायोमोन दा खिन्थु बिदि नंलिया जोङो नुनो मोननाय बादिब्ला दा मोजांसिनाव फैबाय होननानै जों सानो आरो साननो हायो सोनाबारि फेसना भारतनि फेसनखौ गोबां गोहोम खोख्लैदों दा जोंनि सोनाबहा होननानै बुङोब्ला ओजोंहाय बेंगलनिफ्रायनो सोनाब गोग्लैहैयो माने बिथांमोननि गाननाय जोमनाया गुबुन आरो जोंनिया गुबुन जेरैहय नर्थ इस्थ आव फैयोब्ला जोङो गोबां हारिनि मानसिफोर दङ सुबुंफोर दङ बेवहाय सोरबाया गानो सारि नेपालिफोरा बेलेग जोंनि बर'फोरा गानो दख'ना बिदि ओमफ्राय माने दा गोदोनि बादि दख'ना गाननानैल'बो जाया माने निजेनि कमफरथेबलखौबो नायनांगौ नालाय जोङो बाहेरायाव थाङोब्ला बेलेग द्रेसबो गाननो गोनां जायो मानो होनोब्ला सुबिदा असुबिदानि खोथा माने दख'ना गाननानै लं जारनि खालामनो हाया एसे दिगदार मोनो माने जों गानग्रा नालाय खिन्थु जोङो कुर्था थुरथा बिदि गाननानै थाङो आरो बबेबा जुदि गोजानाव जारनि खालामनो गोनां जायोब्ला बेबादि समा दा सफैदों दा हिनजावफोरनि खोथाखौल' बुंबाबो जाया दा हौवासाफोरखौनो बुंनो थाङोब्ला गोदो मामोन आरो दा मामोन गोदोथ' सिमपोल सिमपोल द्रेस गानोमोन जेन'बा हौवासाफोराबो आरो खानायफोरखौ बुंनो थाङोब्ला खानाय स्थाइलफ्राबो सोलायबोदों जेरै गोदोनिया खानायखौ एसे बब सिसथेम लायोमोन हौवाफोराबो गेजेरथिं थुब्ला सिंखावलायनानै बब सिस्थेम लालायनानै थाबायोमोन खिन्थु आजिखालिथ' बिदि नंलिया सेंग्राफोरनि गाननाय जोमनायाबो सोलायबाय माने डिसिप्लिन होननांगौ ना मा होननांगौथाय मिथिया आरो माने लंफेनफ्राबो गहां गहां जालांलाय लांबाय आरो खानायफोरखौबो माबा गोलाव गोलाव लानानै सेंग्रा मानसिफ्रानो गोजौवाव खागदाव लायनानै थाबायग्रा जालांबाय गोदोनि दिनावथ' जेनेबा खानायफोरखौबो सिख्लाफोराबो स्थ्रेइथ खालामलायामोन बोलायामोन आजिखालिना आरो बिदि नङा खानायफोरखौ स्थ्रेइथ खालामो मोखांफोरखौ फेसियेल खालामनानै एकदम गावखौनो बिराथ समायनासिन नुहोनो नाजायो गोदोनि आरो दानि फाराग बेखिनिखौ आङो बुंबाय आङो आरो गस्ला दख'नाफोरनि खोथा बुंनो थाङोब्ला आं दानाय दख'ना माथानि आं बेखौ मोजां मोनो गाननो आङो आरो बायनायनि खोथाखौ बुङोब्ला खिन्थु आङो बांसिन बायजाया दानानै गानो आं आंनि आखायजों बायथारोबाबो आङो न'आव दानायखौनो बायनानै गानो माने लकेल दखानाव लकेल दखानिनिफ्रायनो जोंनि बाजारनिफ्रायनो आं बायनानै गाननाय जायो आरो बेखिनिखौ आं बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ दोनथ'बाय